मां थोरा ॾींहं पहिरियों कुर्ती ऑडर कई पंहिंजे लाइ कुर्ती त घुराइ ॾिसण में त ॾाढी सुठी हुई वणे पई पर जंहिं महिल पातमि त अजीबु पई लॻे जीअं वणे ई न पई हुनजी फिटिंग बि अलाए कीअं कलर बि हीअं हाणे मां सोचा पई छा कयां पर हाणे त मनु न पियो थे वरी हिनमें फोन कयो कंपनी वारे खे त उनि चयो असां रिटन न वठंदा आहियूं त मां चयो मां हाणे हिनखां त कॾी वठिजे ई न अहिड़ी कुर्ती त कॾहिं पाइजे ई न भले वञी ॿाहिरां वञी वठिजे ॿेअनि खां उहो सुठो बाक़ी न इन्हनि कंपनी वारानि खां त वठिजे ई न बिल्कुलु